हॅलो सांग बाबा कसलें सामान जाय आशिल्लें तुका गोंयचें आं गोंयचें प्युअर गोंयचें जाय तुमकां प्रोडक्ट

हय हय गुगलाचेर आपलोड केल्ले बरोबर हय हय हय दिवया मरे तुमकां तशें कांय ना कितें जाय आशिल्लें हय दवरता दवरता दवर मि हय हय हें बिबीक सद्या कोस्ताचे म्हूण गोंयचे गोंयचेच न्हू ते कोस्ता म्हणले हयी गोंयचेत गोंयचे गोंयचें ते हें दोन दीस उरता तें विमानान वचपी आं विमानान वचपी जाल्यार प्रश्न येना आयज सांजे वचपी तीं केन्ना केन्ना वचपी आतां चलता कांय कांय कांय दोन दीस वचून दोन दीस कांय ना तें दिता गारेंटी दोन दिसाची हय आठ बॉक्सां कांय घेतलें आनी किदें जाय आशिल्लें लोणचें बरें कळ्ळें सारकें मिक्स मिक्स लोणचें हें तुका मिरची आनी हें हय तुका तीन तरेचें लोणचें आसता मातशें थोडें गोड आयक मिक्स आनी एक तिखट अशें खंयचें जाय पडटलें बिमलां ना तें बिमलां म्हण तयार करना किद्या सांग मात्शें हें आसा किदें खराब जाता आनी तें घेवन बसना हय तें बिमलां घेवन बसना आतां ताबडतोब तें कंज्यूम करप म्हणजे फाल्यां आज केल्लें सकाळीं केल्लें सांजे म्हणल्या खावपा एक दिसांनी काबार जाता पिड्ड्यार जाता ते आमी वास येता मातसो आमी तें घेवन बसना हय हय हय तें घेवन बसना करमलां बीन बरीं टिकट टिकट ओके ओके आसा आसा तें एक आसा आमचे कडेन बरोबर मिरसांगेचें आसा एक तें आसा तें तें तें अर्द किलो मेयटले मेयटले मेयटले अर्द किला आसा हय

नेवऱ्यो सद्द्यां तरी नेवऱ्या सिजन ना ते चवथी बीन ना म्हणजे स्पेशल तुमी ऑर्डर केल्या आनी ते करता ना अशें न्ही ऑर्डर एक दोन दीस पयली ऑर्डर केल्यार जाता जायना अशें ना हे लाडू व्हर लाडू पय ला लाडू पय रव्या रव्याचे रव्या लाडू बरें मस्त सारके हय आनी बोरी क्वॉलिटी हय रव्याची पांच पॅकेटां घेतना तीन तीन आयटम जालें तीन आयटम जालें हय हय हय हय आनी मोड ऑफ पेमेंट किदें आसा तो मोड ऑफ पेमेंट कितें आसतलो तुजो आं आसा हय हय आसा आसा हय हय हय हय तें कमिशन तुजें धाडटा मागीर हांव तशें कांय ना कमिशन आसा बरें बरें बरें